जायगानि फरायसालिफ्राव मुं थिसन्नाय नेम खान्थियानो जाहैबाय गिबि गिबियावनो नोङो फरायसालिसिम थांनानै फरायसालिनि गोरायुं जेरै गाहाय फोरोंगिरि बेजों रायज्लायनांगौ मोजाङै रायज्लायनांगौ लोगोसे डकुमेन्टस फोरा ओरैनो डेट अप बार्थ दिन्थिनांगौ जायो आरो अबेबा बबेबा फरायसालिआव दिन्थिया दिन्थि नाङाबो जायो ओरैनो पिसाथ' एसे होनांगौ बियो बेसेन नाङि नङा ओरैनो गभमेन्ट फरायसालिफोराव फिसफोरा खम जायो लोगोसे बबेबा बायदियाव ओरैनो फ्रिबो मोनो आरो गभ गभमेन्टनि नङि फरायसालिफ्राव फिसफोरा एसे गोबां जायो फरायसालिफ्राव मुं थिस'न्नाय थिस'न्नायाथ' ओरैनो थांना नोंसि नोंनि नख'रनि जायखि जाया गार्जेन सासे थांनानै थिसन मुंखौ थिसन हैबानो जायो